अमा फिसिबाबो जि खसथ' एखमबा आदार गैया जायो एखमबा बिदिनो माबा गैया जायो गुनदै गैया जायो मैयाबो लायबाय आं सुतुर थाखा फारला जि दाम दैलाङाव जि बारायो ना एकस थाका गाहाम होनो आसि थाका गाहाम होनो गुनदैखौनो दैलांबाथाय बिराद मोननो खथिन थार ओंखायनो अमाखौनो फिसिनो बाथावथावथार दैलां बोथोर बाथाय जि जारला जायोना एखदम अमा आदार उखैबाथाय एखदम बोरैबा मोनलाय लायो आंहा गोसोखौनो थानो सुखुलाया आङो दाउबाबो बिदिनो अमा बाबो बिदिनो बेमार आजार फैनाय बोथोर खि बोथोर अमायाबो दाउआबो अमा जाहांबानो बेमार जायो थाया ज'ज' थैजोबो बिदिनोसै आरो दा अमा फिसिनाय दाव फिसिनाया